अस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दे इक ग्रां मानतलाई च रौह्न्ने आं इत्थुआं दा जेह्का मौसम होंदा ते ओह् गर्मियें च ना ज्यादा गर्म होंदा ते ना ज्यादा ठंड रौंह्दा दरमियानी दरमियानी रौंह्दा इत्थोआं स्याला मौसम बर्फ वगैरा पौंदी ते जेह्कियां बरखां शरखां न ते होया इस साल केह् होया स्याले च के साढ़ै जेह्की बर्फ बड़ी घट्ट पेई ते गर्मियें च यां मार्च अप्रैल मई म्हीना लग्गेया ते तदूं ही गर्मियें च बरखा शुरू होई गेइयां ते हुन जेह्के जुलाई म्हीना आदा इस म्हीनै बड़ियां बरखां हो दियां ते ते इस म्हीनै बरखां बड़ियां हो दियां इत च असें दिक्खोआ अज्ज कल्ले च ही असें दिक्खेआ कि केई जगह ओ पुल रुढ़ी गे कुतै कुतै बस बस्सा थल्लै उप्परा औंदी पस्सी औंदी ते गड्डी नुहाड़़े च होई जंदी और जेह्के विंटर्स च विंटर च केई बारी ते ऐसा होंदा स्यालै स्यालै त्रै चार चार फुट बी बरखा पौंदी बरखा च पाला पौंदा पाले थल्लै आईं बड़े सारे हुन ते पाला होंदा निं ऐ इन्ना पैह्लै पैह्लै बहुत पाला होंदा हा कि बाह्रे निकलने ओह् होंदा हा अजकल ते रस्ते बंद निं होंदे जे सी बी उस्सै दिन जिस दिन मौसम साफ होऐ ते उस्से दिन लग्गी जंदी ते मौसम ठीक होइंदा ते नि तां पैह्लैं पैह्लैं तां ऐसा हा के अज्ज कुतै पाला पौंदा हा ते म्हीने बाद रस्ते खु'लदे हे लेकिन इ'नें दिनें च थोह्ड़ी देही चेंज ऐ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च ते बरसांती दा एह् होंदा जेह्की ते बड़े सारे हाड़ होंदे हाड़ उनै ना दिक्खो हां लोकें केईयें घर बचारे पस्सियां आई जंदियां केईं रुढ़ी जंदे खड्डा च तोई शोई ते केईं पुल शुल होंदे जेह्के बचारे उऐ पानी बड़ा चढ़दा उत्त र होई जंदे जानी नुक्सान बी बहुत होंदे इत्ती च ते और गर्मी गर्मियां ठीक ऐ इत्थैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च अस दिक्खेआ जा ते जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट दा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दा जेह्की गर्मी ऐ ते ओ फ्ही ठीक इ'यां बर्दाश्त करी सकदा आदमी लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट च ते गर्मी बहुत ज्यादा ऐ ते उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च तुस घुम्मनेई जगह जाओ कुतै ते उत्थुआं जेह्का गर्मी दा टेम्परेचर ऐ ते थोह्ड़ा ठीक ऐ इ'यै साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दी टेम्परेचर जेह्का ओह् एह् ऐ